टिकेट बुकिंग ऐं होटल बुकिंग जो त तमामु हाणे सहुला तरीक़ा निकिता आहिनि जेके असांजे हथु में ई आहिनि जेको गूगल था असां ॻोल्हे करे हिकु होटल जो नालो खणो ऐं त इन में हज़ारे होटलूं ॾेखारनि था पिया उनी ई टाइम ते असां उन्हनि खे बुक करे था सघूं पिया उन में डिस्काउंट ॾियनि था प्लस सभु कुझु ॿुधाईंदा आहिनि उन जे बारे में की कॾहिं असांखे चेक इन करिणो आहे कॾहिं चेक आउट करिणो आहे हुन में छा छा असांखे मिले थो प्लेटफॉम नम्बर हुओ बि असांखे मोबाइल ते ई मिली थो वञे जेको बि ॻाल्हियूं आहिनि बस ऐं किथे बि ट्रेवल करिणो आहे असांखे मुसाफ़िरी करिणी आहे त हुन जे लाइ बि स्टेशन ते या गाॾी घणे बजे अचणु वारी आहे बस घणे बजे अचणु वारी आहे रेड बस केतिरा ई एप आहिनि मोबाइल में असांखे हुन जे करे काई बि तकलीफ़ु नथी थिए पई सभु हथ में ई आहे असांजे मोबाइल में आहे